पंद्रहीं ओगस्त ॿ हज़ार वीह वीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार ॾह पंजुवीह ओक्टोबर ॿ हज़ार तेरहां नाई अप्रैल ॿ हज़ार वीह एकटीह मे ॿ हज़ार ॿारहां